जी हमारे गाँव में समुदायिक शौचालय बनाया गया है जिस से लोग शौच करने बाहर नहीं जाते हैं मारे यहाँ साफ़ पीने का पानी भी आ रो का पानी घर घर नल योजना के तहत घर घर पानी पहुंचाया जा रा है हमारे देश की सरकार हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है वो स्वच्छता अभियान के तहत हमारे घर घर में शौचालय बनवाई है और एक सामान सामुदायिक शौचालय बनाइ है जिस से लोग गंदगी ना फैलाएं और हमारा देश साफ़ सुथरा रहे और हमारा गाँव देश सब साफ़ सुथरा रहे और यहाँ पर भोजन भी बहुत अच्छा बनता है बनता है सरकारी इस्कूलों में हमारे इस्कूल बहुत ही अच्छे हैं